ईअं त मूंखे पंहिंजो भारत देश मूंखे ॾाढो भालो आहे ॾाढो प्रिय आहे ॾाढो मूंखे वणंदो आहे मुंहिंजे भारत जी ख़ूबी कंहिंमें ई आहे हा मूंखे घुमण जो मौक़ो मिलियो ॿिए देश में हलण लाइ त मां दुबई वञणु चाहींदमि दुबई में छा उनजी हवा आहे दुबई जी छा जॻहि आहे दुबई में नवां नवां होटल नवां नवां मॉल आहे दुबई जे मॉलनि जी त छा ॻाल्हियूं थिए हिकु नवीज रचना दुबई जा रोड दुबई जा रस्ता हिक मज़ो अची वञे छा त मज़ा ईंदी उनमें त वरी बुर्ज खलीफ़ा दुबई जो फेमस मां फेमस त प्रख्यात मां प्रख्यात आहे उते ॾिसणु वञु उनजी हू मथे तां मथां ॾिसण त पंहिंजो सॼो दुबई ॾिसण थो अचे दुबई जो नक्शो ॾाढो सुंदर ॾिसणु ईंदो आहे दुबई जे नक्शे में अलॻि रुप आकार आहे अलॻि ओड़क अथसि उनमें बि त वरी ॿिया अलाई आहिनि हिकु मिरेकल गार्डन आहे उहो बि त ॾाढो मज़ो अची वेंदो आहे ॿियो त वरी अछोरण डेजर्ट सफ़ारी बि आहे छा त डेजर्ट रण जी सवारी रण जी सफ़ारी छा त उनमें मज़ो अची वञे पाण खे ॾिसणु वञूं त दुबई में जाम वस्तू सुठी आहे ॿियो त वरी दुबई जा नवां नवां होटलूं नवां नवां ॻाल्हि ॾिसणु वञ त दुबई जो सभिनि का सुठो जेको वस्तू आहे इहो आहे कि दुबई में सोन सस्तो मिले पिए थो अॼु पाण विचारियूं था अॼु पंहिंजे सिंधियुनि में सोन इहा उहा केॾो हूंदो आहे ॾिसणु वञ त पाण खे मज़ा बि ईंदी आहे सभु ॾिसी ॾिसी त उते दुबई में ॾाढो सोन सस्तो मिलंदो आहे वरी त प्योर अॼु जे हिते जे सोन में ॾाढी मिलावटूं आहिनि ॾाढी अंदरां अंदर ॾाढो मिलावट करे करे ॾियनि था उते जे सोन में हिक प्योर त आहे हा मूंखे मिलणु वञु मूंखे घुमण वञण जी त मूंखे दुबई च वणंदो आहे